ہیلو سر آپ محسن ٹریول ایجنسی سے بات کر رہے ہیں اوکے سر سر پچھلی بار میں نے آپ کے ہی ایجنسی سے ایک کار آڈر کیا تھا انووا کار تھی اور مجھے لکھنؤ جانا تھا تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ مجھے دو دن بعد پھر وہی لکھنؤ جانا ہے کام سے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک انووا کار بک کر دیجیے اور سر میں یہ چاہوں گا جو دو دن پہلے میں جس کار والے کے ساتھ گیا تھا اور جس کار سے گیا تھا وہ کار کافی کمفرٹیبل تھی اچھی تھی اور مجھے سفر میں بھی کافی مزہ آیا پوری فیملی میری خوش تھی اور وہ ڈرائیور میں بھی میں چاہوں گا وہ ڈرائیور دوبارہ آپ مجھے وہی ڈرائیور بھیجیے گا کیوںکہ وہ ڈرائیبر بھی بہت اچھے تھے بات کرنے کا ان کا طریقہ اچھا تھا بہیویئر اچھا تھا اور وہ اچھے سے فیملی وغیرہ سے بھی بات کرتے تھے وہ گاڑی بھی اچھی طریقے سے چلاتے تھے تو وہ انہیں کو آپ بھیجیے گا تو میں چاہوں گا سر کہ آپ جو ہے گاڑی ٹائم پر بھیج دیے گا اوکے تو میں تاکہ دو دن بعد آپ لکھنؤ میں آرام سے نکل سکوں اوکے سر جی میں ایڈریس آپ کو جو ہے واٹسپ پہ بھیج دوں گا اوکے سر